ہیلو مجھے اپنا فون نمبر تبدیل کرنا پڑا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بجلی بوڈ کے پاس میری تازہ ترین رابطہ کی معلومات موجود ہوں کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں مجھے بجلی بوڈ کی ویبسائٹ پر اپنے پروفائل کی ترتیبات میں فون نمبر اور ای میل ایڈریس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے آپ کو بس ویبسائٹ پر میرے اکاؤنٹ کا رسائی حاصل کرنی ہے اور پروفائل سیکشن میں جا کر میرے نئے فون نمبر اور ای میل ایڈریس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے میں آپ کو لاگ ان تفصیلات دے سکتا ہوں اگر آپ کو ضرورت ہو شکریہ